हमारे मध्य प्रदेश में मुख्य फ़सलें ऐसी हों कि हमारे मध्य प्रदेश में चावल पकाया जाता है जो गेहूँ पकाया जाता है मक्का है बाजरा है कपास है इस तरीके की खेती रीतियों के अनुसार हँ हमारे मध्य प्रदेश में उगाया जाता है जैसे सावन वाले महीने में बारिश वाले मौसम में का बोलते हैं भई धान उगाया जाता है उसके बाद जब धान की कटाई हो जाती है तो गेहूँ चना इस टाइप से पकाया जाता है फिर बाजरा पकाया जाता है मक्का है ये भी पकाया जाता है और देखा जाए तो हमारे मध्य प्रदेश में जो पशुपालन जो है मुर्गी पालन है और ऐसे गाय बकरी भैंस इस तरीके के जानव ज पालतू जानवर अपने घर में हमारे देशवासी लोग पालते हैं